आइ ऊर्जा के क्षेत्र मे जे काज भए रहल छै ओहिमे नया नया चीज सब ऊर्जासँ उत्पन्न कए रहल छै विज्ञानो तरक्की कए रहल छै आ ऊर्जा जेना सौर्य लाइट जे पहिले नहि रहै आइ ओकर अविष्कार भेलैया ओ भए रहल छै जे हमरासबके उपलब्ध भए रहल छै दूर दराज देहात शहर सब जगह ऊर्जा भए रहल छै नीक भए रहल छै ओहिसँ विकास बैढ़ रहल छै हमर बिहारक आगूओ बढ़त

बिहार सरकार के प्रयास छै हमराओरके हेबाक चाही